मां हिकिड़े शहर में रहंदो आहियां पर मूंखे गामड़े जी परिस्थिती ख़बर आहे उते पाणी भणण लाइ नलके वटि टे चार कलाक उस में बीहणो पवंदो आहे गामड़नि में गाॾियुनि जी सुविधा न आहे आहे तॾहिं माण्हुनि खे पंहिंजे घर खां खेत ताईं अठ नव किलोमीटर हली करे वञिणो पवंदो आहे गामड़नि में मायुनि खे वधीक ॿाहिरि वञण न मिलंदो आहे तॾहिं सरकार खे ई सभु ॾिसी करे हुते सुधारो करिणो खपे ऐं खाली गामड़नि में न गामड़नि में न पर शहिर में बि अहिड़ियूं इलाही समस्याऊं आहिनि जंहिं जो निकाल सरकार जल्दी करे अहिड़ी असांजी उम्मीद आहे जीअं त शहिर में रस्ता खॾनि वारा आहिनि त उन्हनि खे जल्दी सुठा करे कर्मचारियुनि जी रोजगारियुनि में में वाधारो करे ई मि अहिड़ी रीति सां सरकार जी मदद लाइ असां जहिड़ी आम जनता उम्मीद करे वेठियूं आहिनि